नमस्ते आप यहाँ हमको एकता इस्कूल बन रहा है उसमें लकड़ी चाहिए प्लाई वलाई और उसमें ब्रेंच बनवाना है मेज बनवाना है कुर्सी बनवाना है

खिड़की खिड़की खिड़की बनवाना है दरवाजा लगवाना है यानि उस और वो शीशा भी मिल जाएगा हाँ ऑपिस ऑपिस में शीशा लगेगा ऑपिस में भी शीशा जो है

कौन कौन रेट का क्या कौन कौन रेट के प्लाई और लकड़ी हैं ये कुर्सी मेज वाले में लड़की कौन कौन सी चाहिए नहीं नहीं मालूम हमको हुआ है भाई कि वहाँ पर आप जाइए पुराने कस्टमर के यहाँ जाइए वो जो है बहुत अच्छा देते हैं उनके यहाँ बहुत ही मिलता है इसी से हम आपसे बात कर रहे हैं हाँ हाँ ज्यादा हमको लकड़ी भी ज्यादा चाहिए पलाई भी ज्यादा चाहिए

तो हमारा मिस्त्री आएगा मिस्त्री के साथ हम आएँगे देखने के लिए

और शीशा जो आज ये भी अल्मुनियम भी है अल्मुनियम का भी दरवाजा चाहिए नमस्ते